فون کے اس دور کے اندر اتنے فوائد ہیں کہ مطلب اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا اس سے گھر بیٹھے پوری دنیا کو ہم نے ایسا کنٹرول کیا ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے ہم پوری دنیا سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں اور علمی طور پر بھی ہم پڑھائی لکھائی کے لیے بھی اتنا استعمال ہو گیا ہے اس کا ملاقات کے لیے استعمال ہو گیا ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے بات کر کے اپنے رشتےداروں سے اور اپنے عزیز و اقارب سے اپنے ماں باپ سے اچھی سے اچھی بات کر سکتے ہیں فون میں گھر میں بیٹھ کر اور اس سے مطلب علمی فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور ہم پڑھائی کے لیے ایجوکیشن کے لیے بھی اس کو بہت اچھے سے آج کل استعمال کر رہے ہیں یہ بھی اس نے ایک دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے مختصر انداز کے اندر ہم اس کے پہلوؤں کو اگر لیں تو مختصر انداز کے اندر بھی اس میں چیزیں موجود ہیں اتنے فوائد اس کے آ گئے ہیں کہ یہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے یہ اور اس سے بہت زیادہ سے زیادہ اس سے ہم فائدہ حاصل کر بھی رہے ہیں ہو بھی رہا ہے اس فون کی اتنی مطلب مثبت انداز کے اندر اس کی اتنی اچھی کارکردگی ہے فون کے اندر کہ اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا لوگوں کی زندگی کے اندر یہ اتنا بڑا حصہ بن چکا ہے کہ مطلب اس کو بہرحال ہر طرح اس کو استعمال کرنا اس کو استعمال کے اندر لانا لازمی حصہ بن گیا اور اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ ہم استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر یوز کریں تو اس کی کوئی اس میں اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اب وہ فون کے لیے جو اس کے نگیٹیو چیزیں ہیں اس کے جو منفی چیزیں اس کے اثرات پڑ رہے ہیں یہ بھی اس کے اندر بھی خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے بچے جو اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ان کے مطلب آئیز آئی سائڈ پر آنکھوں کی بیماریوں کا بھی پرابلم نہیں انداز کے اندر آ جا رہا ہے فون پر لگے ہوئے دوسری بات جو ہمارے بچوں کے اندر اس کے استعمال پہ ہو جا رہی ہے تو ان کے اندر ایک سب سے بڑا جو اس کے اندر نگیٹیو چیز ہے وہ جو منفی چیز جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر صبر ختم ہو رہا فون کے استعمال سے اتنا مطلب آدمی بے صبر ہو جا رہا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر مطلب ٹینشنس بڑھ جا رہے ہیں ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ایسی برائی ہمارے اندر اس کے اندر فون کے زیادہ استعمال سے ہمارے اندر موجود ہو جا رہی ہے اس کے تو ہم کو اس کو دیکھ بھال کر اس کا استعمال کرنا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ کان کے نزدیک نہ لائیں اور اس کو دور رکھ کر اس کا استعمال کریں کان کے نزدیک اگر زیادہ استعمال کرنی ہے تو اس سے بھی نئے قسم کے پرابلم کریئٹ ہو رہے ہیں تو اس سے ہم کو اس سے بچنا چاہیے اور بھی اس سے برائیاں جو بچوں کے اندر خاص طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو ان کے آرگنس ہیں وہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے چہرے پر آنکھوں پر اور بھی اس کا افیکٹ ہونے کا بہت مطلب جو چیزیں پروف ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں اس کو ثابت کر دیا ہے کہ مطلب اس کے استعمال کے کتنے ہمارے اندر خرابیاں مطلب آ جا رہی ہیں اس سے تو اس کے مطلب جو استعمال کے اندر تو ہم کو اس کو دیکھ سمجھ کے اس کا استعمال کرنا چاہیے اگر ہم اس کو ایسے ہی استعمال کرتے جائیں گے تو اس کے نقصانات بھی ہم کو پھر بھگتنا پڑیں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فون کو بہت ہی احتیاط کے استعمال کرنا چاہیے بچوں کے لیے خاص طور پر ہم زیادہ سے زیادہ دور رہیں اس کی اسکرین سے دور رہیں اور اس کا جو مطلب لائٹ وغیرہ ہوتی ہے اور اس کو کان کے نزدیک بھی لے جانا زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا